अस घर बेहियै खेढदे खेढदे लेकिन अ'ऊं खेढें च बड़े दूर दूर तक्क गेदी ऐं एह्दे च असेंगी बड़े गै दिक्खने सुनने गी बड़ा किश मिलदा ऐ जेह्दे कारण अस बड़े गै खुश अपनी फैमिली कन्नै खुश रौंह्ने आं ते अगर असें ई कोई बमारियां बी होन खेढ़ने दे कारण घट्ट होंदि्यां न जेह्ड़ी स्पोर्टस ऐ एह् सारें आस्तै बड़ी जरूरी ऐ असें इस्सी खेढना चाहिदा ऐ अ'ऊं इसी खेढने आस्तै बड़ा दूर दूर तक्कर गेदी ते एह् घर बैठियै बी खेढेआ जंदा कि जि'यां किश गेमां होंदियां कि जेह्ड़ियां घर बेहियै बी खेढी जंदियां ते अस खेढी सकदे न उ'नें ई घर बेहियै बी खेढी सकदे होर बाह्र बी खेढी सकदे होर अ'ऊं अपनी गल्ल करां ते में एह्दे च मैडल बी ऐ लैते दा इक निं में केईं मैडल लैते दे केईं चार पंज मैडल लैते दे न होर मिगी सर्टिफिकेट बी हैन मिले दे ते अ'ऊं खो खो बी खेढनी कबड्डी बी खेढनी आं ते रन्निंग बी करनी ते मिगी बड़ा गै मज़ा औंदा ऐ रन्निंग करने गी मेरा सपना ऐ ते अ'ऊं इसी सजाइयै रौंह्न्नी आं कि में पूरा करना ऐ करना ऐ ते खाब दिक्खना इ'न्ना आसान निं होंदे पर आखदे खाब दिक्खना बड़ा आसान होंदा ते करना पूरा निं होंदा ऐ ते में एह् सोचेआ कि खाब पूरे करने न ते ओह् में सोचे दा ऐ हून ते करने ऐ गै हैन